मोब्लिबजों सोमोन्दो थानाय खैफोदफ्रा बिदिनो सार अन्थाइ गावनाय ओमफ्राय जेरै सुइत्स बर्डफ्राव एमफौ आरि थिकथिका बायदिसिना हाबनानै थायोना बेयाव खामो ओमफ्राय बिनिफ्राय जानगाराव थानांगौ आरो नङाबा बोरैबा माबा दांफ्लांबा बे सुइत्स बर्डफ्राव दांफ्लांबा बोजानाय जायो ओमफ्राय बिदिनो खारेन बोनाया मोननै रोखोमनि बोगथाबो ओमफ्राय एखम्बा नारखारो ओमफ्राय खारेन बोबा गोथां जिनिसजों जेनेबा गोथां लावथिफोरजों बिदिनो बुखारनो नाङा मानसिखौ गोरान गनफोर नायनानै बुखारनांगौ जों गोजानाव थानो थानो थाखाय आर्टिं बाहाय नांगौ ओमफ्राय बिदिनो खारेन थारफ्राव प्लासटिक थननानै दोननांगौ बेफोरनो जिखुनु हुसियार जानाया मोजां खारेननिफ्राय